हलो हाँ सर ये इधर हॉस्पिटल के बारे में कैसा है सर संदीप झा

हाँ हाँ नहीं नहीं हॉस्पीटल के बारे में जानना है

सर चौ चौबीस घंटा रहता है क्या अच्छा

ठीक है ठीक है